कारेन्टआ जोंनि थाखाय बेराद गोनांथार आरो जोङो मोजाङै ओं बाहायाब्ला जोङो कारेन्टजों खैफोदावबो गोलैनो गोनां जायो कारेन्टआ जोंनि थाखाय लाइट सुनाय आरो मबाइल चार्ज होनाय आरो दै मेचिन सालायनाय अनेख नांगौ जायो जोंनो लाइनखौ नाथायब्ला जोङो जानला मोनला सेनदेल गानालासिनो दै आखाइ सु दै दांनानै जानला मोनला दांला बायोब्ला सुइट्च होला बायोब्ला जोंनाव बोनो चान्स थायो आरो बिजोंनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो जोङो बे लाइनखौ जों अनेख खामानियाव बाहायनाय जायो लाइना जोंनि थाखाय बेराद गोनांथार बाहायनो रोंब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला जों खैफोदाव गोग्लैनांगौ जायो लाइना लाइननि थाखाय लाइना जोंनि थाखाय अनेख खामानियाव बाहायनाय जायो जों मबाइल चार्स होनाय आरो मेचिन दै मेचिन सालायनाय अट' रिक्सा चार्स होनाय अनेख खामानियाव जों बाहायो आरो न'आवबो जोङो लाइन गैयाब्लानो जोङो फांखा सालायनो हाया टिउब लाइट लगायनो हाया आरो अनेख मबाइल चार्स बायदिसिना खामानियाव जोङो बाहायनांगौ जायो मोजाङै बाहायाब्ला जोङो आरो बेयावनो खैफोदआव गोग्लैनांगौ जायो लाइना लाइना जोंनि थाखाय बेराद गोनांथार आरो जों गोबां मोजाङै मोजां बाहायाब्ला बे लाइनजों जोङो थैनोबो गोनां जायो दै दांनानै मानानै जोङो दांजाया सुइट्च होजाया आरो माब्लाबा समाव मोजाङै माबाफोरा थारफोरा थिग थिग जखायै थायाब्ला जोङो बेजोंनो माब्लाबा खैफोदाव गोलैनो गोनां जायो आरो लाइनजोंबो बिनिखायनो जोङो बेराद साबदानै सोलिनांगौ आरो लाइना जोंनि थाखाय बेराद गोनांथार आरो चार्स होनाय मा होनाय लाइन थिग नङाब्लाबो जोङो खामानियाव सोलिनो हाया बिनिखायनो जों साबोदानै सोलिनांगौ